हैलो अंजी मिगी केक चाहिदा थुाआढ़ी हट्टी केक आह्ली ऐ नी यरो मेरे भ्राऽ दा जन्मदिन हा ते मिगी केक चाहिदा हा पंज किलो आह्ला में ना कोह्के कोह्के बनाई सकदे तुस चलो चॉकलेट फ्लेवर बनाई ओड़ेओ नेईं नेईं बनाई ओड़ेओ अंडे आह्ला खाई ओड़ने अस अंडे आह्ला ऐं कल कल चाहिदा हा मिगी ओह् सनाओ हां डिजाईन बनाई ओड़गे ना जां ओह् भेजां कनेहा निहा चाहिदा में दिक्खे दा इक्क होर में तुसें ई भेजगी तें तां अगर उऐ निहां बनग ते उऐ निहां बनाई ओड़ेओ नेट दिक्खेआ में इक्क डिजाईन ते तुस ओह् करने होने होम डिलीवरी करने होन्ने जां आपें औना पौंदा लैने ई ओह् ठीक ऐ तां एक्स्ट्रा चार्ज लैंदे होन्ने तां तुस तां किन्ने दा पौना केक चॉकलेट आह्ला पंदरां सौ दा चलो किन्ने दा आं बनाई ओड़ेओ बनाई ओड़ेओ अंऊ तुसेंगी फोटो भेजी ओड़गी ते कन्नै एड्रेस भेजी ओड़गी ते तुस बनाइयै मिगी कल्ल अंऊ तुसेंगी फोन करगी तुस मिगी भेजी ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भी चलो ठीक ऐ